جی وہ پینٹر صاحب بول رہے ہیں جی میں اپنے گھر پہ مجھے جو ہے پینٹ کروانا تھا تو اُس میں جو ہے کلر وغیرہ بھی آئیں گے سامان آئے گا مجھے پورے ہی گھر میں کروانا ہے تو آپ یہ بتائیے کیا خرچہ آ جائے گا

جی بھائی ہمارا جو پورا گھر ہے وہ جو ہے سو گز میں ہے تو اُس میں جو ہے تین تو روم بنے ہوے ہیں اور تینوں روموں کا باہر صحن ہو گیا اور صحن ہے اُس میں صرف ایک باتھ روم ہے ایک کچن ہے اور ایک بیٹھک ہے چھوٹی سی کُل ملا کے یہ پورا مطلب سو گز کے اندر اندر تینوں روم بنے ہوے ہیں اور صحن بھی ہے اور باتھ روم وغیرہ سبھی کچھ رہے گا اور اُس میں یہ بتائیے کتنا مطلب کتنی بالٹی لگ جائے گی کلر کی میں نے پی او پی کروا پی او پی کروانی ہے پراپر پی او پی کروانے کے بعد میں پھر کلر کروانا ہے کیوں کہ پی او پی سے ہی مظبوطی آتی ہے جی تو پی او جی جی جی جی ٹھیکے میں کتنا خرچہ آ جائے گا بتا دیجیے مجھے یہ بتا دیجیے آپ جو ٹوٹل سامان ہوگا ٹھیکے میں کتنے دِن میں آپ کمپلیٹ کر دیں گے میرے پورے سو گز کا اچھا تو آپ ایک کام کریے آپ ٹھیکے پہ ہی کر دیجیے ٹھیک ہے نا بیس دِن میں آپ کمپلیٹ کر دیجیے اور اِس کا ٹوٹل جوڑ کے وہ مجھے بتا دیجیے جی ٹھیکے میں آپ کو پندرہ ہزار روپے ٹوٹل مل جائیں گے ٹھیک ہے جی میرا ہی رہے گا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک